हमर इलाका जे छै नदीके जे छै से नैहर रहल अइ देशमे कोनो भी इलाकासँ बेसी मिथिलामे जे छै नदी छै अर्थात मुजफ्फरपुरसँ लऽ कऽ पूर्णिया तकके बीचमे साठि टा नदी छै जाहिमे प्रमुख रूपसँ कोशी कमला बागमती गण्डक ई सब जे छै से नदी आबै छै जे गङ्गासँ जे छै से उत्तर ओकर जे छै प्रवाह छै एहिमे जे छै से बाढ़िके जहन स्थिति आबै छै तऽ ओ पूर्ण भयावह रहै छै ई जे बान्ह बनलै ओहिमे कोशीके बान्ह जे छै से प्रमुख रूपसँ आओर ओहिके बाद कमला ओहिके बाद गण्डक ओहिके बाद करेह बागमती ई सबके जे छै से जोड़िकए खगड़ियासँ जे छै लऽ कऽ सहरसा तकके बीचमे एकरा जे छै से आनल गेलै आओर एकरा आगाँ विकास जे छै कएल गेलै एहिठाम सबसँ प्रमुख छै जे ई बान्हके आओर यानी बाढ़िसँ निजात तखन हेतै जखन कि एहिपर जे छै से डैम बनाएल जेतै बान्हेसँ बाढ़िके निजात नहि हेतै डैम बनाएल जेतै आओर नेपालके सङ्गे पानिके जे छै से समझौता हेतै